میرے ضلعے حیدر آباد میں کافی جو ہے یہ شہر ہیں شہر میں آتا ہے اور گاؤں میں نہیں اِس لئے جو ہے زمینی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے البتہ یہاں پہ روزگار کے جو ہے کافی جو ہے وسائل ہے اور اُس میں جو ہے بہت پوری جو ہے تلنگانہ ریاست سے اور بلکہ دوسرے جو ہے ریاستوں سے بھی چاہے وہ کلکتہ ہو مغربی بنگال کے جو ہے کلکتہ اور اوڑیسہ کے ہو یا پھر بِھار ریاست کے ہو کافی جو ہے لوگ یہاں پہ جو ہے روزگار کے لئے آتے ہیں چاہے وہ کون سے بھی جو ہے درجے کا روزگار ہو چاہے لیبر طبقہ ہو کافی جو ہے دوسرے ریاستوں کا حیدرآباد میں اور آپ آئی ٹی سیکٹر میں بھی دیکھ سکتے ہے پورے ہندوستان بھر کے لوگ روزگار کے لئے آ کے جو ہے اپنا روزگار سے لگ رہے ہے اور یہاں پہ جہاں تک ماحول کی بات ہے اِس ایسے متعلق منسیپلٹی سو جو ہے اپنا اچھا جو ہے دِن بدی میں امپرومنٹ آ رہا ہے کافی کام کر رہی ہے صاف صفائی کے معاملے میں ہوں یا پھر جو بھی جو ہو کچرے کا ہو یا پھر جو ہے روڑوں کا ہو ٹھیک کرنے کا کافی جو اچھا جو ہے انفرا سٹکچر ہو رہا ہے اور کچرے کے اُس منسیپلٹی سے بھی جو ہے متعلق جو اِس کے کاماں ہیں کچرا صاف صفائی اور یہ جو کافی جو ہے ریاستی حکومت جو ہے خرچہ کر رہی ہے اِس صاف صفائی کے معاملے میں ہو کافی جو ہے نٮٔے باہر سے گاڑیاں منگائے ہے اور روڑوں کی صاف صفائی کے لئے اور کافی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے گھروں کا کچرا جو ہے جمع کر کے جو ہے گاڑیاں لگایا ہے لے کر جانے کے لئے یہ شاید ہی جو ہے تلنگانہ ریاست بنی جب سے جو ہے یہ ایک ہُوا پہلے نہیں تھا یہ جب آندھرا پردیش مکمل تھا آندھرا میں تھا جب تلنگانہ جب نہیں تھا اور یہاں پہ کوئی دوسرے جو ہے کافی جو ہے صاف صفائی کے اچھے جو ہے اقدامات ہو رہے ہیں اِس میں جو ہے ریاست تلنگانہ کو بہت ہی جو ہے اچھا جو ہے کر رہی ہے یہ کام چونکہ یہ اور رہا سوال پانی کا جو ہے ذریعہ بہترین کرشنا ندی کشنا ندی کی جو ہے لائن ڈالے ہے شہرے حیدرآباد تک مانجرا کا بھی پانی آتا ہے ایک سے چار جو ہے بہت پُرانے جب قدیم دیکھا جائے تو جو ہے ہما ساگر ہو یا پھر جو ہے ہما ساگر کا بھی پانی آتا ہے میرالم ٹینک کا بھی ہے تالاب بہت بڑے ہیں اُس سے کے علاوہ بھی جو ہے شہر کے باہر سے جو کرشنا مانجرا کی لائن بولا وہ بھی جو ہے پانی کی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے لائن ڈلی ہے اُس سے بھی جو ہے کافی سہولتیں ہے اور پولیشن کا تو کچرا صاف صفائی چل رہی گاڑیاں بہت ہے روڈ بائنڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے اِی وی الیکٹرک وہیکل کو پروموٹ کر رہی ہیں آئے دِن جو ہے گاڑیاں دِکھ رہی یہ بھی اِس سے پلیوشن کو جو ہے کافی سُدھار مل رہا اور یہاں تک کہ جو ہے بسس کی بھی اور اِی وی سے جو ہے پراموٹ کر رہے ہیں اُس وجہ سے بھی پلیوشن کم ہو رہا اور بڑے جو ہے پروجیکٹس ہیں میٹرو کے جیسا کہ ایم ایم ٹی ایس تو کافی عرصہ پہلے سے شروع ہو گئی ہے الیکٹرک یا ویسے جو ہے میٹرو کے کافی جو ہے لائن ڈل رہا ہے پروجیکٹس چل رہے ہیں جس سے جو ہے پولیشن جو ہے کافی گھٹے گا آلودگی سے متعلق یہ جو ہے تلنگانہ ریاست میں کام چل رہی اور کافی جو ہے بہت اچھا جو ہے پلانٹیشن کا بھی ہریتا ہرم بول کے ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اسکیم چل رہی کافی زمانے سے کئی کروڑوں میں جو ہے چلے گئے وہ جھاڑیاں چھوٹے سبلنگ جس کو بولتے ہیں جھوٹے جھاڑاؤں کو وہ لگائے کافی جو ہے آفسوں میں ہوں یا پھر دفتروں میں یا سرکاری یا پھر جو ہے اسکولوں میں ہو یا کالونیز میں ہو یا محلوں میں ہوں کافی جو ہے اور جنگلات کو بھی ہے بہت اچھا دیکھ رہی یہاں پہ جو کھیڑا جنگلات جان زیادہ تھے وہ لوگوں میں اُس کو تو ضلعے کا درجہ دے دیئے کیونکہ بہت کھیڑا تھا اور جنگل سے بھرے ہُوا تھا تو تلنگانہ گوور سرکار اُس ملگوں کو تو جو ہے ضلعے کا درجہ مِل گیا یہی ہے اور بس